हांव म्हज्या घोवा बरोबर शिमला मनाली गेल्लें म्हाका वतनाच पयलीं खूब एक्साय्टमँट आशिल्लें खूब अशी उमेद आशिल्ली शिमला मनाली खूब जाण म्हणटात आ शिमला मनाली गो हनीमुनाक आवय बरें म्हणून सो म्हाका पळोवपाक जाय आशिल्लें अशें वचून सो आमी थंय वचपाचें थरयलें आतां आमी शिमला मनाली या म्हूण सो आमी गेलीं शिमला मनाली पयलें आमी शिमला गेलीं शिमला आमी थंय चर्च पयली आनी थंय इतलें थंड सामकें अशें बरें दिसलें आनी ती हॉटेलां सगळीं लाकडाची ते लाकडाच्या हॉटेलांत बी रावन खूब बरें दिसलें अशें बरें थंड आनी क्लायमेट खूब बरें दिसलें आमकां आमी मागीर शिमला चर्च पयली चर्च ती बरी आशिल्ली आनी थंय मार्केट मंडी लागताली ती मंडीय पयली आमी थंय शॉपिंग केली मात्शी आनी आमी मागीर मनाली वचपाक आयली मनाली वताना वाटेर आमकां कुलू मेळ्ळें कुलू आमी राफ्टींग केलें राफ्टींग करता तें आमकां खूब मज्जा आयली उदकान सामकें अशें बरें एडवेंचर जालें आमचें तें एडवेंचर करपाक खूब मज्जा आयली आमकां राफ्टींग करून मागीर आमी मनाली गेली मनाली वतकच आमकां स्नो पळोवपाक जाय आशिल्लो तेंच आमकां अशें बेस्ट हें अशें स्नोवान आमकां खेळपाक जाय आशिल्ले त्याच खातीर जशें आमी मुद्दम गेल्लीं अशीं आमकां स्नो पळोवपाक मेळटलो स्नो असो म्हणून कित्याक आमकां स्नो असो पळोवपाक मेळना असो न्हय सो आमकां थंय वचून तो स्नो पळोवपाक जाय आशिल्लो मागीर आमी मनाली पावली मनाली आमी रातची पावली सो आमी दुसरे दिसा सकाळफुडें मागीर आमी पयली आमी हिडिंबा टॅम्पल पळोवपाक गेलीं हिंडिंबा टॅम्पल आमी पळयलें हिडिंबा टॅम्पल तें अशें वयर चडून आसा तें एक तिजे देवूळ तें तें बरें आशिल्लें तें पयलें आमी मागीर आमी वयर अशी वयर दोंगरार एक पॉयंट कसो आसा थंय वयर वचपाचें आमी थंय गेलीं मागीर थंय आमी याकार बसलीं याकार बसून आमी खूब फोटो काडले मागीर थंयच्यान तांणी टेलीस्कोप लावन आमकां मून दाखयता म्हूण सांगलें सो आमी थंयच्यान तो मून असो पयलो आनी आमी चायनाचो ग्रेट वॉल ऑफ चायना पळयलो थंयच्यान सो वयर वचून आमी तो ग्रेट वॉल ऑफ चायना सुद्दां पळयलो थंय वचून मागीर आमी दुसरे दिसा रोहतांग पॉयंट गेलीं थंय स्नोवान खेळपाक थंय स्नोवान इतली मज्जा आयली सामकी खेळपाक खूब खूब मज्जा आयली स्नो म्हणल्यार अशें सामकें धादोस जालें तो स्नो पळोवन आयिल्ल्याचे सार्थक जालें अशें दिसलें तो स्नो पळोवन खूब मज्जा आयली तो स्नो पळोवन आमकां आमी थंय स्नोवान सुद्दां खूब अशी खूब म्हणल्यार खूब खेळ्ळी आं म्हणलें बरें जालें म्हणलें आमची ती ट्रीप खूब बरी जाली अशी आमी थरयल्लें म्हणचें आमी चिंतिल्लें पळय ताज्या परस खूब बरी जाली आमची ट्रीप इतली अशी बरी जातली अशें आमकां दिसूंक नाशिल्लें पूण आमची खूब बरी जाली थंय ट्रीप ती सगळे एरेंजमेंट्सूय सगळे बरे जाले आनी थंय अशें आमकां घरा येवन सुद्दां दिसनासलें आमकां दिसतालें की आमी हांगाच रावचें अशें खूब बरी जाली आमची ट्रीप